महिमा ममता सुकांती उशा श्रिजीत श्रीनीश संकेत शनया नेहा शिल्पा रजन रवी शिला शिला आनी दामू गौरांग सुश्मिता पल्लवी रक्षा अभिषेक मनस्वी स्वेता सिमरन स्नेहा सचिन विकास शिवम वृद्दी गौतमी भक्ती हेमल देवेंद्र मनीशा दिव्या रोहीत आश्वेर्या रुही वैभवी गौ गौरेश अनिक अनिकेत लिना सुविधा नुतन मितू प्रविजा प्रक्षंदा स्वेता माधुरी स सतीश वल्लभ ओम अचिता अश्वेता स्वरुपा अश्मिता शिल्पान मितिशा मॅलिशा कमलेश कमलाकांत ज्योसना मनीशा सुश्मिता स्नेहा चैताली पुजा संजना सानिका प्रज्ञा वैभवी नविता नवीन निशा वसंत विजय विकास साची नुतन निता बिजू रोहीत रमाकांत रोहिदास कंवळेकर कंवळेकर वालावलेकर कुंडयकर श्रीकांत श्रीजिता सौम्य श्रीक्ला सुशा मनुजा मनोज मनीशा रुद्रा रिचा सुचीता मंजुशा मेघना मयुरी मित्रा सौमित्र रेखा रोशन राजश्री गुरूप्रसाद गौरी गौतमी गोविंदा गौशाली गोपाल गौ

गौतम गणेश गणेशा गौ गौ तमी श्रीवल्लभ ओमकार बँन अगस्तीपुरकर दामोदर समीर महेंद्र रोशनी राजू रागव रमाकांत रोशल रॉशल म्यूरल जुलिएट जॉनथन हामबर्ट रक्षा प्रियंका प्रज्योत प्रांशूल प्रमोद शितल शिल्पा नम्रता स्मिता सौम्य